खुलुमबाय आं दिनै न'खराव मोनसे आबाद खालामनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों जों आं दिनै न'खरावहाय बिदिनो गोजां बोथोराव मैगं थाइगंनि गेजेराव आलु गायो आरो बिबायदिनो माबा मोनसे बिदिनो कबि मुला बिफोरखौ गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो फान्नायखौ आं एसेबां खालामा न'नि थाखाय जानायनि थाखाय आङो गायनानै लानाय जायो आरो आंल' नङा आंजों लोगोसेयैनो न'खरनि माखासे फिसाफोर गारजेन बेफोरबो लोगो लाफानाय जायो आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनै गोजां बोथोराव हाथाइनिफ्राय आङो लाबोनानै अनेक रोखोमनि गोबां रोखोमनि बिफां बिबार गायनाय जायो मानो होनोब्ला बिबार गायनानै न'खरखौ समायना खालामनाय जायो आरो गोबां रोखोमनि गोबां समावनो बिबारफ्रा न'आव नांगौ जाहैयो मानो होनोब्ला बिबारजों जोङो गोबां समाव पुजाफ्रावबो नांगौ सोलियो आरो बिबारफ्रा न'आव थायोब्ला बिबारफोरनि महरखौ नुयोब्ला गोसोआ सान्ति गोजोन्नाय फैयो गोसोफ्राव माबा मोनसे दुखुफोर दङब्ला बिबारफोरनि महरखौ नुयोब्ला जों जोबोद गोजोनो बिनि थाखायनो आङो हागौमानि बिबारफोरखौ बायनानै गायफैनो मोजां मोनो आरो बिबायदिनो आङो सम सम बिदिनो दैलांब्लाबो मेसेंब्लाबो बोथोर लायै बोथोर बिबारफोरनि बिफांखौ मोनोब्ला गायफैयो आङो आरो बेयावहाय गायनानैल' जाया बिबार गायनायजों लोगोसे हासार होनांगौ दै लुनांगौ सानफ्रामबो बेखौ नायनांगौ नायनायनि गेजेरजोंसो देरो बिबारफ्रा मोजां महर लायो समायना महर लायो बिबायदिनो मैगं थाइगंफ्राबो बेबायदिनो आरो दिनै जोङो न'आव गोबां माइ आबाद खालामो जेरै दा माइ आबाद खालामनायनि बोथोर जोङो न'आवनो गोबां माइ गायो मानोहोनोब्ला बे माइजोंनो जोङो थांना थानाय राहाखौ मोनो आरो माइखौ जोङो हालेवनानै ट्रेक्टर होनानै जोङो गायो आरो बेखौ जों न'आवल' गायनो हाया जों खामला हाजिराजों बे माइफोरखौ थिखोनाय जायो मानोब्ला जोङो बोथोरखौ लानानै माइखौ गायनांगौ जायो दा माइनि आबादखौनो जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामबोनाय जायो बेनो जोंनि थांना थानायनि मोनसे आबाद आरो मैगं थाइगं जोङो सानफ्रामबो जोंनि थाखाय जानांगौनि थाखाय जों बे मैगंफोरखौबो मावनाय जायो मानोना गोबां आलुफोर गायोब्ला जों फान्नानैबो हायो न'आवबो जानो हायो बिनि थाखायनो जों आलुफोरखौ गोबां गायनाय जायो दा आङो बे मैगं थाइगं माइफोरनि सोमोन्दै बुंनायखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों